गोंयात हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान बौद्ध आनी हेर धर्माचे लोक एकवटान रावता गोंयाचेर वेग वेगळ्या राजवटींचो प्रभाव आशिल्ल्या कारणान हांगच्या संस्कृतायेचेर आनी इतिहासाचेर ताचें पडिबिंब दिश्टी पडटा पोर्तुगेजांनी सुमार साडे चारशे वर्सां गोंयाचेर राज्य केलें आनी तांच्यानी रोमन कॅथलिजम हो धर्म लादलो पोर्तुगेजाचें दायज आयज लेगीत हांगच्या वास्तू कलेंत म्हळ्यार इगर्जेत आनी कॉपेलांचेर दिश्टी पडटा तशेंत भाशेचेर जेवणाचेर तांचो जाल्लो प्रभाव दिश्टी पडटा उपरांत चवदाव्या शेंकड्यान दिल्लीत सल्तनतान जेन्ना गोंयाचेर राज्य केलें तेन्ना एक नवो प्रकारची वास्तू कला गोंयांत आयली ती म्हळ्यार इंडो इस्लामीक वास्तू कला ताच्यो कांय देखी म्हळ्यार साफा मसजीद जामा मसजीद नमाज घर